हाँ हमारे राजस्थान में व्यवसाय काफी मदद करता है सामाजिक विकास में क्योंकि व्यावसाय लोगों को नौकरी देता है ऐसे मार्केटिंग में लोगों को नौकरी मिलती है और ट्रेड फ़ैक्टरिज उसमें भी लोगों को जॉब मिलती है और लोगों को जब मिलेगी तब वह अपना आर्थिक स्थिति सुधार पाएंगे और सामाजिक विकास में योगदान कर पाएंगे